تلنگانہ میں ٹینگ مونگ کے قریب ایم ایکس تھیٹر ہے اور پنجہ گُٹے پہ پی وی آر پنجہ گٹا حیدر آباد میں پی وی آر تھیٹر ہے جہاں پر بہت بہترین سہولتیں ہیں ملٹی پلیکس تھیٹر ہے وہ اور ٹکٹ وہاں کا جو ہے دو سو روپے سے پانچ سو رو پانچ سو روپے تک ٹکٹ کی قیمت ہے